ایسے دہلی تو بہت پرانا شہر ہے جہاں پہ مغلوں کے زمانے سے ہی جو یہاں کی کلاسیکل میوزک اور کلاسیکل غزلیں تھی اس کا دور تھا بٹ یہ آج کل نئے ز میوزک پاپ سنگنگ یا راک سانگس آ گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب ادھر بھی جاتے نوجوان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہیں اور وہ لوگ ادھر اس فیلڈ میں جاتے ہیں اس کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں لو لوگ ڈیجیٹل اپروچیز کی وجہ سے بھی بہت ساری چی چینجز آئے ہیں کیونکہ جو اب ٹیکنالوجی آ گئی ٹیکنالوجی آنے کے بعد ہر آدمی کے پاس اچھا ہر چیزوں کو ایکسیس مل گیا لوگوں کو تو وہ جو پرانی جو روایات تھے اس کو ختم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے وہ اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نئے کلچرس لوگ ایڈاپٹ کر رہے ہیں جیسے آپ ورزش کے معاملے میں ہی لے لیں کہ پہلے زمانے میں جو کھیل کود ہوتا تھا فٹبال کھیلتے تھے یا اور بھی چیزیں کھیلتے تھے اور جو د یہاں کا جو اپنا کھیل تھا لیکن اب باہر کے کے لوگوں کو دیکھ کر کے جیسے مارشل آرٹس ہے یا چائنیز آرٹس ہے جیپینیز آرٹس ہے یا کہیں اور کے بھی کچھ اور سی چیزیں ہیں جو ہم یہاں اپنا اپنا رہے ہیں لوگ تو یہ مکس آف کلچر ہو گیا دہلی میں اگر دیکھا جائے خاص طور سے تو ہر جگہ ہر جگہ کے لوگ یہاں آتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں تو لوگوں کو میوزک میں یا اس میں کھیل کود میں سب میں اب ملاوٹ کر لیجیے ایک طرح سے ہو گیا ہے